आं जी तुस स्मृति होर बोल्ला दे ओ आं जी साढ़े एक्चुअली नलके खराब होई गेदे हे ते बाथरूम दे पंज ते तुस करी आह्गे ठीक

हाऊस नंबर टू ऐ वार्ड नंबर बी टू ऐ आं जी उप्परा चार नलके न चार नलके न साढ़े बाथरूम दे ते किन्ने पैसे लैगे तुस ठीक करने दे ते ठीक ठाक होई जाङन ना शैल करियै ते फिर करी आयो मड़ो जल्दी गै करी आयो घर ते पता चली गेआ ना थुहानू आं करी आयो किन्ने पैसे सनाए तुसें तीन ज्हार कन्नै चलो ठीक ऐ फिर करी आवेओ ठीक ऐ